بالکل یہ حقیقت ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ہی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہی دیہی علاقوں کے لوگوں کی آواز شہری کے مقابلے میں پہچانی نہیں جاتی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو دیہی لوگوں کو درپیش ہیں لیکن معاشرہ انہیں عرصہ دراز سے نظر انداز کر رہا ہے ان میں سے ہے ایک تعلیم دیہی علاقے میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گھر بنائیں گے ہمیں یہ چیز لینا ہے یہ گاڑی لینا ہے بچوں کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے بچے کمائیں اپنے پیر پر کھڑے ہوں تو جب وہ پندرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں تبھی سے اس کو ہوٹلوں میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ساتھ مزدوری کرواتے ہیں یعنی کہ تعلیم دلاتے ہی نہیں ہیں جس وجہ سے ان کی آواز جو ہے شہریوں کے باالمقابل نہیں ہو پاتی شہریوں کی طرح ان کی آواز نہیں ہوتی ان کا عزت و احترام نہیں ہوتا وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں شہروں میں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یہ بہت ہی تعلیم کی وجہ سے ہی غلط ہے